म्हाका न्ही ल्हानपणा पसून स्विमींग शिकपाची खूब आवड आनी खूब कारणांक खातीर म्हजी तें स्विमींग शिकपाची जी इच्छा आहली पय ती त्या टायमार कंप्लीट जावना पूण मागीर खूब प्रयत्न करून एकदाची सातवेचें हांव जेन्ना सातवेक आहलों तेन्ना जी म्हाका गरमेच्या सुट्टेनी चान्स गावलो हांयेन चान्स सोडूंक ना सोमतेच मम्मी पप्पाक सांगलें आनी स्विमींग शिकपाक घाल म्हटलें म्हाका त्या प्रमाणें मागीर हांव एक म्हयनो जो आमचो कोर्स आहलो पय तो म्हजो तो इतलो यादगार कोर्स आसलो कित्याक इतलीं वर्सां जी म्हाका स्विमींग शिकपाक जाय आसली न्हू ती तेन्ना तेन्ना म्हजी ती इच्छा पुरी जाताली मागीर हांयेन सकाळचो कोर्स घेतलो सो हांव थंयसर सकाळचो साडे स म्हणसर पुलाचेर पावतालों तेन्ना आमकां सर खूब स्ट्रीक्ट आसतालो सो तो आमकां वर्कआवट घेतालो थंयसर सगळ्यान पयलीं एक्ससरसायज करूंक लायतालो वाॅर्माप करूंक लायतालो कारण आमची मात्शी बाॅडी लूज जावची आनी आनी आमकां उड आनी आमकां स्विमींग करतना चड त्रास जावचे न्हू म्हणून आनी तो एकदम स्ट्रीक्ट आसलो तेतून कारण आमी तेन्ना शिकताली आनी आमचे तेन्ना पांय घट जावंक जायना हात घट जावंक जायना क्रेंप येवंक जायना म्हुणून तो आमकां खूब केर घेतालो म्हूण सगलें बरें आसलें मागीर स्विमींग शिकोन जालेकूत आमी थंय शावर घेतालीं आनी आमकां थंय चेंजिंग रूम बी सगलें आहलें आनी मागीर आमी घरा वयताली सो एक म्हयनो केन्ना गेलो कशें गेले ते कोणाकूंच कोवोना आनी पयता पयता म्हाकाय उमेद खूब आसली सो हांयेन ती ते एक म्हयन्या मागीर हांव रावोंक ना तेजा मागीर तेजा मागीरूच सामकीं म्हजी स्विमींगाची जो प्रवास आसलो पय तो सुरू जालो म्हणजे मागीर हांव रेगुलर वचपाक लागलों एवरी इयर एवरी डे एवरी मंत एवरी इयर सो तशें मागीर करून करून गर्मी आसूं थंडी आसूं कितेंय आसूं हांव स्विमींग केन्नाच चुकय नासलों हांव तेन्नाच्यान मागीर एवरी डे वचपाक लागलों तेन्ना मागीर आमचें सांजचें सुरू जालें सो हांव थंय साडेतिनांक पावतालों चार म्हणसर उदकान आसताले आमी सगले चार ते साडे स आनी आमी मज्जा आसताली आमची सुशेगाद आमकां स्विमींग करूंक गावतालें स्टार्टिंगाचो अर्दवर ताज्या मागीर आमचो सर येतालो आनी आमकां एक एक टास्क करपाक लायतालो स्विमींग की बाबा तूं फ्री स्टायल म्हणजे स्विमींगेन चार स्टायल आसता फ्री स्टायल रेस्ट्रो बटफ्लाय आनी बेक स्ट्रोक हे मेन आसता हेंची काँपिटीशन आसता सो आमकां सर सांगतालो की बाबा चार लेप मार फ्री स्ट्रोकाचे चार बेक स्ट्रोकाचे धा बेक स्ट्रोकाचे अशें वेगेळेवेगळे आमकां कितें कितें सांगतालो रेस्ट टायम आमकां खूब कमी आशतालो आमकां पाच सेकंड सुद्दां गावल्यार अशें दिसतालें की बाबा पांच मिण्टां गावलीं कशी आनी तें जाता जाता मागीर स्कुलान सुद्दां एकदम फेमस जालो म्हणजें जें चेडू आहलें पय आमच्या स्कुलान सगल्यान फेमस तेजाकून चड फेमस हांव जालो सो त्या प्रमाणें म्हाका सगलीं सगळें स्कूल म्हाका वळखोंक लागलें त्या प्रमाणें मागीर तो दीस येयलो ज्या दिसा सगळ्यांत सगळ्यांक भंय दिसता म्हणजे पयलो फावट आहलो म्हाजे स्विमींग काँपिटीशन आसलें ज्या दिसा सगळ्यांक सगल्यात भुरग्यांक भंय दिसता आनी हांवूय त्या भुरग्यां मदीलो एकटो आहलो सो म्हाकाय खूब भंय दिसतालो सो पयल्या फावटी हांवे सराक विचारलें बाकिच्या भुरग्यांक विचारलें जेंच्यानी ऑलरेडी काँपिटिशनां केल्लीं सो तेंका विचरून तेंच्यानी म्हाका सांगले की बाबा अशें कर तशें कर सांगलें न्ही तेणें एका जाग्यार बस फाॅकस कर स्ट्रेचिंग कर कोणा बरोबर उलय गजाली कर फकाणां कर आनी त्या प्रमाणें तुजो स्ट्रेस कमी सगळे जातलो आनी मागीर तुका मातशें बरें दिसतलें आनी इतलें सगळे जाल्यारूय काँपिटीशन पयलें तें पयलेंच न्हूं स्ट्रेस कसोच देवाना जालो स्ट्रेचींग केली हे ते लास्टाक टायम आयलो तेन्ना हांव थंयसर वयर उबो आहलों म्हाजे वांगडा आनी आनीक स जाणां आहलीं आनी म्हाका तेंच्या भितर पयलो दुसरो तिसरो किदें तरी एक येवंक जाय आहलो सो जेन्ना ते सर आहलो तेनी जेन्ना ती फिल्लूक तेनी जेन्ना ती सिटी वाजयली सगले गेले आनी परत जेन्ना हांव परत येतालों स्विमींग करून करून ते पावता आनी हांव उठून पयता सायडीक कोण ना हांव भियेलो म्हाका दिसलें सगले वयर पावले पयता जाल्यार सगले म्हज्या फाटी आहले आनी हांव फस्ट येल्लों त्या प्रमाणें म्हाका तालूकाक फस्ट गावलें तशेंच सेकेंड काँपिटीशन म्हजो स्टेट लेवल आहलो तितून म्हाका सेकंड प्लेस गावली आनी त्याच प्रमाणें हांव नॅशनलाक हें करपाक सिलेक्ट जालो आनी आमची रिले टीम आहली तितून सुद्दां आहलो आनी त्या प्रमाणें तितून सुद्दां सिलेक्ट जालो सो मागीर त्या प्रमाणे आमी स्विमींग केली आनी नॅशनल पयलें कॉँपिटीशन आसूं दुसरें काॅपिटीशन आसूं त्या प्रमाणें म्हाका संवय जाली मागीर नॅशनल एक वेगळोच भंय आहलो त्या प्रमाणें आमी आमचे टिमीन आनी हांयेन से इंडिवीजल स्पाॅर्टानी खूब ट्राय केला बट तरी म्हाका तें इतलेंय हें जावना मात टीम स्पोर्टासान आमकां रिले आसली तितून म्हाका आनी आमचे म्हजे टिमीक सेकेंड प्लेस गावली स्विमींग ही एक फक्त स्पोर्टूत म्हणून न्हू सगळ्यांची गरज कशी आसा कारण पय समज आतां कितेंय अपघात जालो आनी कोणय उदकान पडलो आनी समज ताका वाचोवपाक पडलें तुमकां जर स्विमींग येता जाल्यार तुमी तेका वाचोवपी पण स्विमींग येतना येयना जाल्यार खंय सोदतले दुसऱ्यांक बाबा तुमी स्विमींग येता तुका स्विमींग येता तुका तो बुडलो तेका वाचय हें तें ते सो स्विमींग एक गरज कशी आसा जी सगळ्यां मनशानी शीक म्हणजे सगळ्यां मनशांक येवपाकूत जाय अशी आसा